हाँ एकबार हमरा बहुत जरुरी काम छलैये कोलेजमे ताकि हम अपना फी माफ करबा सकियै सारे सरसँ बात करिकऽ केना कि फी बहुत जादा लागि रहल अइ हमरा वास्ते फिर ओकर बाद सोचलियै कि जे बातकऽ कम होइ जाइ छै तऽ अयलियै कौलेज तऽ पता चलल कि राजेश सर जी नहि छै यहाँ फिर प्रिंसिपलसँ बात करलियै तऽ फेर प्रिंसिपल कहलकै नहि नहि हो पायेगा नहि हो सकेगा तऽ फिर हम सोचलियै कि अपनेसँ करिकऽ देखै छियै केनाकी होतै सर जीके बोललियै कि ओ सरके कॉल कर दिअ हम बात कर लेबे अपनेके खाली कॉल करि दियौ तऽ फिर सर बोललकै नहि नहि हो पैतै बहुत करलियै तऽ फीरो थोड़ा देर रुकय रुके रुको रुक यहाँ फिर करते हैं करै छियौ कॉल फिर सर जी बोललक ठीक छौ करके तब बहुत देर बाद सर जी कॉल केलकै तबतक वहाँ बैठलो रहलियै फिर ओकरा बाद सर अयलै तब फिर सऽ सब बात करलियै तत्क्षण बहुत करलियै तब सर जी करके तब फिर हमरा कॉलेज कम होलै थोडा सा आओर थोड़ा कम भी भेलै आओर अच्छा ठीक रहलै सर जी ठीक बात करलेसँ फायदा होलै अय सर जीसँ फी हमरो माफ थोड़ा हो गेलै